आहाँ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ल छियै एन एम पदपर तऽ एतऽ स्वास्थ्य सऽ की की सुविधा भेटै छै बिहारमे ओ एतऽ सदर अस्पताल सेहो देखै छियै एहिमे की की ब्यवस्था छै सदर अस्पतालमे

मात्री मातृत्व ब्यवस्था अच्छा जदी ओकरा ऑक्सीजन वगैरह के जरूरत पड़ै तऽ ओ भेटै छै भार अच्छा आओर दवाके रूपमे

अच्छा अच्छा अच्छा डाक्टरके उपलब्धता भेट जाइ छै सर्जन सब जे चीरफाड़ के ब्यवस्था अछि लेडिज छै लेडिज सर्जन सेहो आच्छा आओर ओ एस के एम सी एच सेहो एहिठमन छै ओहिमे की ओ तऽ एस के एम सी एच मे भी सुविधा प्राप्त होइ छै आच्छा ओतऽ सही से नर्स वगैरह ताकतूक करै छै देखरेख आ जदी अन्यत्र दोसर ठाम दोसर जरूरत पड़ै बड़ा होस्पिटल जाय के लेल तव ओकरा लेल घरपर पहुँच जयतै आ होस्पिटल मे आइ सी आइ तऽ अछि अच्छे छै तऽ सब ढङके समस्याके निदान भऽ जाइ छै नहि अच्छा रोगी सन्तुष्ट भऽ कऽ गुजरइ छै अच्छा रोगीके कोनो आओर बिशेष ई नहि छै जे कोनो एहन सन दुःख बाँकी छै अच्छा साफ सफाइके केहन ब्यवस्था छै अच्छा जेना ओ कहीं गन्दगी होइ शौचालय वगैरह वगैरह ओकरा जे साफ सफाइ नहि करै तऽ ओहो पर तऽ बिशेष रूपसे आओर सब ठीऽक छै तऽ हम बिचार करब ठीक